जोंहा बावैसो सिगां करना कभिद नाएनथिन जानायनि जाहोनाव जोंना बिराद खम जादों दावबायनायफोरा दावबायनायफोरनि बिबाङा बिराद खम जादों जोंना जेरावबो थांनो हायै ओंखारनो हायै जादों बेरामनि थाखाय बयबो न'आव हाबनानै थानांदों जेरावबो ओंखारनो मोनाखै जाय अबावबा थांदोंमोन बिसोरबो बे जायगायावनो थानांदों फैफिननो खस्थ' जादों आरो जोंहा दावबायनाया दस्रा जायगायावनो ओंखारलांनो मोनखायाखै खामानिनि थाखायबाबो ओंखारलांनो बिराद खस्थ' जादों आरो खामानिफोरानो बन्द' जाजोबखाबाय बे समाव दावबायनाया बिराद खम जाबाय दावबायनोनो मोनखायासै जेबो जायगायावनो आरो जोंनि हारियाव जेन'बा थांनाय फैनाय बेनि हान्थामेला बेफारफालांगि खालामनायफोरा बिराद खमजाबाय आरो खामानिफोर मोननो थाङै जादों खस्थ' बुगिनांदों सोरबा जानो लोंनो थाखाय बुगिनांनानै थादों गैयैफोरा खामानि मावहैनाय मानाय बेफोरबादिया बन्द' जादों आरो खामानि मावनाय बेफोरजों फैसा फैसा मोननाय बेफोरा होथेनानै थादों आरो जोंना हारिया खामानि मावनानै जाग्रा खामानि मावनानै जाग्रानि जाउनाव जोंहा दिन हाजिरा मावनाय बेफोरो खस्थ' जादों आरो गारि मथर खारनो मोनै ट्रेन रेल लामा बेफोर खारनो मोनैनि जाउनाव दावबायनायफोरा गोबां खम जादों